हैलो मड़ो तुस उत्थे जै माता दी टूर ऐंड ट्रैवल आह्ले बोला दे हां जी मड़ो इक कम्म हा असें जाना हा हिमाचल ते ओह् करना हा केह् आखदे उसी गड्डी चाहिदी ही गड्डी चाहिदी ही ते अस हे कोई दस बंदे दस बंदे हे ते जाना कोई पंजें दिनें आस्तै ते ओह् इक गड्डी चाहिदी ही करने ई आखा दे हे कि उं'दे कोल जाओ ओह् शैल करदे गड्डियां बी शैल होंदियां ते रेट बी शैल लाउड़दे ते मिकी एह् सनाओ हा कि अगर अस पंज दिनें आस्तै उत्थै जाचै ते तुस साढ़े कोला किन्ना कराया लेई लैगे बाकी में हट्टियें पती कराया ओह् आखै दे दस ज्हार धोड़ी होना हून तुस सनाओ तुस किन्ने लैगे थोआढ़ी बड़ी तारीफ सुनी ही सनाओ किन्ने धोड़ी लैगे तुस किश ठीक रेट लाउड़गे ते अस फ्ही थोआढ़े कश थोआढ़े कन्नै गै चलने आं कोई दस बंदे न ते पंज दिनें आस्तै जाना ओह् कोई चक्कर नी ऐ बा तुसें साढ़े कन्नै गै रौह्ना पौना कोई नी खाने पीने दा रौह्ने राह्ने दा ओह् साढ़े कन्नै गै ऐ एह् कनेही गल्ल कीती अगर साढ़े कन्नै जाना तां साढ़े कन्नै गै ओ तुस घरै दे गै बंदे न हैनी ते तुस सनाउड़ो किन्ना ज्हार रपेआ सौ किलो मीटर दा लगदा एह् थोह्ड़ा ज्यादा होई गेआ अट्ठ सौ रपेआ लाउड़ो सौ किलो मीटर दा ते चलने आं फ्ही तुस करुड़ो त्यारी बुक बुकिंग करुड़ो साढ़ी अगर कोई ऐडबांस ऐडबूंस देना ते ओह बी सनाउड़ो ओह् बी देउड़ने आं ओह् बी कोई नेही गल्ल नी ऐ इन्नी कोई गल्ल नी ऐ तुस सनाउड़ो जनेहा तुस साढ़ा होग मिगी कन्नै थुआढ़ा नंबर बी देउड़ो असें जाना ते सवेरे सवेरे तुसेंई फोन करगा इ'यां कुत्थें तुप्पना तुसें है नी ते करुड़ो नंबर करुड़ो फीड मेरा करुड़ो तुसें दिन्ना सैंड करुना कियां करना बा सैंड नंबर गै नी ऐ तुस इ'यां मिगी जबानी सनाओ हां अगर कोई अगर अट्ठ ज्हार रपेआ धोड़ी बा लाउड़दे तुस ते तां फ्ही तां फ्ही खरा तां फ्ही कुसै होर जानी आखना अगर घरै दे बंदे गै हैन इत्थै ते ठीक ऐ ठीक ऐ